इन्टरनेट जे छै कि बहुत मदद करय छै करयमे मेन कारण छै कि हमहुँ यहाँ पूर्णियाँमे काम करय छियै बैंकमे बैंकमे काम करय छियै तऽ अभी सबकिछु नेटसँ ही होइ छै एकरामे की फायदा छै कि कहीं जाइ लए नहि पड़य छै बैठे बैठे कहीं भी छियै रिपोर्टिंग करयके छै कोनो काम करयके छै सबकिछु जे छै कि भए जाइ छै मोबाइलसँ इन्टरनेटसँ ही भए जाइ छै आओर बीचमे लगलो रहय लॉकडाउन लगलो रहय ने तऽ ई जे छै कि इन्टरनेट से बहुत मदति मिललइ आओर मदति की मिललइ कि जइसे खाना पीना राशन सभमे हमलोग कतहु बाहर निकलइ नहि सकय रहियइ निकले नहि सकय रहियइ सबकिछु नेट नेटे पर जे रहै सबकिछु ऑनलाइन ऑर्डर करय रहियइ खाना पीना दबाइ ओकरोबाद जे छै कि बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइ इसकुल बन्द भए गेलो रहय सबकिछु इन्टरनेटके ही माध्यमसँ ही भेलय रहलइ न्यूज मीडिया न्यूज मीडियाके सवाल तऽ न्यूज मीडियाके भी बहुत हाथ छै सपोर्ट करयमे न्यूज मीडिया अगर नहि रहितइ तऽ हमरा सभके जानकारी कहाँ मिलतइ उ बहुत दूर दूर जाके सबकिछु करिके जे छै कि हमरा सभके न्यूज दै छै तऽ एकरा जे छै कि इन्टरनेट आओर न्यूज मीडियासँ हमरा फायदा होइ छै घाटा कहींसँ भी नहि छै